हम गाड़ी बुक कैले रही सीतामढ़ी कोर्टमे जायके लेल उहाँ समयपर गाड़ी नहि आयल तब हम दोसर गाड़ी बुक कऽ के हम गेली सीतामढ़ी कोर्टमे कोर्टमे तब तऽ हमर समय उ पकड़ा गेल अहाँ ओहि गाड़ीवला के रोकि दियौ हमर काम ओही दोसरा गाड़ीसँ हो गेल टाइम देले रही दस बजे बारह बजे तक लेल अहाँ नहि अयली तब हम दोसर गाड़ी पकड़िके सीतामढ़ी चलि गेली